हैलो हैल्लो एक्चुअली में ओह् करानी ही अपाइंटमेंट करानी ही अपनी कल्ले आस्तै बुकिंग करानी ही मिकी ना दंदे च बर्म पेई दा ते बड़ी दर्द ऐ उस्सी ते में पैह्लें बी दवाई खाद्धी दी ऐ इस्सी मतलब मेरे दंद गी इ'यां प्राब्लम रौंह्दी ऐ ते वा हुन इस बारी बड़ी गै जैदा पीड़ होआ दी मिकी मतलब बर्दाश्त शा बाह्र होई ते कन्नै कल्ल कल्ल आस्तै बुकिंग होई सकदी मेरी मतलब डाक्टर होर बैठे दे न कल्ल अच्छ अच्छा ते तां धोड़ी अगर कोई है मतलब कि तां धोड़ी अगर अ'ऊं करी सकां किश मतलब कि बड़ी जैदा दर्द ऐ क्यूंकि दवाइयै ने फर्क नेईं पवै दा ऐ मिकी दवाई खाइयै बी

हां पेनकिलर बी खाद्धा बा फ्ही बी इन्ना फर्क निं पेआ ऐ खास लौंगे दा मतलब उस्सी केह् स'रेआं दे तेले च पाना हां निं लौंगे दा

हां निं सुराख होई गेदा अच्छा अच्छा लौंग दा तेल थ्होंदा कुत्थूं जां लौंग थो लौंग लेइयै करना

अच्छा ते अगर लौंग निं थ्होन तां किश होर होऐ अगर तां हां है साढ़े खुबानियां हैन

अच्छा अच्छ अच्छा कोई निं अ'ऊं इस्सी लाइयै दिक्खनी आं ते अगर नेईं पौह्ग फर्क ते तुस मेरी इक अपाइंटमेंट कल्ले आस्तै करी ओड़ो इ'यां फ्ही डाक्टरै श हां कोई बारां बजे हारी दी करी ओड़ो तुस हां कोई निं अच्छा अच्छा ठीक ऐ इ'यै गै ट्राई करियै एह्का गै ट्राई करियै दिक्खनी अ'ऊं क्यूंकि दवाइयें कन्नै ते फर्क पवै दा निं अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा फ्ही